کچھ سب سے عام غلطیاں یہ ہیں جو ابتدائی بائکرز کرتے ہیں جیسے کہ جب بھی وہ گاڑی چلاتے ہیں تو بڑی تیزی سے چلاتے ہیں اس چیز کا خیال نہیں کرتے کہ سامنے سے کوئی آ نہ جائے اور ہم اپنے حد کو توڑ دیں جیسے کہ جب وہ گاؤں کی تنگی گلیوں میں گاڑی تیز چلاتے ہیں جب کہ خدشہ ہوتا ہے کہ کسی بھی گلی سے کسی بھی گھر کے دروازے سے کوئی بچہ آگے آ جائے تو اس چیز کا وہ خیال نہیں کرتے اسی طریقے سے جب وہ ایک ہائی وے پہ ہوتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال نہیں کرتے جس سے سروں کی حفاظت ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ریڈ لائٹ کا بھی دھیان نہیں دیتے ابتدائی بائکرز اور پھر جب وہ چلتے ہیں تو دائیں بائیں جو لال بتی گاڑی میں لگی ہوتی ہے اس کو بھی جلانا نہیں جانتے اور ایسے ہی اپنی گاڑی کو دائیں یا بائیں موڑ دیتے ہیں تو یہ کچھ اصول ہیں جن پر ان کو سختی سے عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی وہ گاڑی چلائیں تو حدود میں رہ کے چلائیں آپے کو کھو نہ دیں بلکہ اپنے ایک مناسب لمٹ دائرے میں چلائیں یہ نہیں کہ گاڑی اتنی تیز جا رہی ہے اس گاڑی کو ہمیں اگر اپنے قبضے میں لانا ہے تو ہم لا پائیں گے کہ نہیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے